बिहारमे एकटा योजना चलै छै जल नल योजना बिहार सरकारके ई योजना छै बहुत महत्वपुर्ण योजना छै जाहिठाम पानि नहि जैबाक चाही ताहिठामक नल जल योजनाके तहत जे छै से पानि गेलैया नलमे पानि अबै छै समयसँ पानि अबै छै आ नीक पानि अबै छै अपना ओहिठाम हमरा सभ ओहिठाम जे ट्यूवेल गड़ाई छै से मुश्किल सँ डेढ़ सए दू सए फिट पर जे छै से ट्यूवेल के पानि अबै छै बिहार सरकारके जे नल जल योजना छै से कम से कम चारि सए फिट पर पानि अबै छै शुरु शुरुमे तऽ एहन देखल गेलै जे ओहि सॅं जे पानि अबै छै से मिनरलवाटर सॅं कम नहि छलै तऽ ओ पानि पिलासॅं कहै छै जे पानिमे बेसी आयरन छै कम लेयर पर जे पाइप से जे पानि औतै ओहिमे लेयर जे छै ओकर आयरन बेसी रहतै जते लेयर पर चरि सए पाँच सए फिट परसे जे पानि औतै ओ पानि निश्चित रुपसँ बढ़िऑं हेतै आ स्वास्थ्यके लेल ओ बहुत लाभदायक छै बिहार सरकारके योजना बहुत सफल योजना छै सात निश्चय योजनाके तहत ई योजना छै हँ एहि योजनामे कमी सेहो छै जतय पानि गेलै पाइप गेलै ततऽ तऽ बड़ बढ़िऑं कतौ कतौ एहनो छै जे टोटी छै आ पानि नहि छै तऽ एहि सभ तरहक समस्या छै कहै छै जे समस्या तऽ छै हे समस्याके पाछु समाधानो छैहे ई योजना बहुत नीक योजना छै सफल योजना छै एहि पर आरो काज होइ एकरा कारगर बनबै ताहि लेल सरकारकेँ बिहार सरकारकेँ या जे कोनो राज्यमे एहि तरहक योजना चलै छै ओहिपर आरो काज करबाके आवश्यकता छै एकरा बढ़ावा देबाक आवश्यकता छै